हाँजी कौन बात कर रहा है जी साहब क्या हुआ लैपटॉप में अच्छा तो स्लो पड़ गया है प्रोसेसिंग लेट है उसकी बैटरी भी कम चल रही है तो आप क्या करना चाहेंगे लैपटॉप चेंज करना चाहेंगे या उसी को ठीक कराना चाहेंगे हाँ वो भी हो जाएगी हार्डडिस्क बदल देंगे उसकी हाँ सर्विसिंग करवानी है मतलब आपका मतलब ये है जी सर्विसिंग में आपको क्या क्या करवाना है मतलब ओ एस वर्जन चेंज करेंगे आप और हार्ड डिस्क भी बढ़वाएंगे बैटरी भी चेंज करवाओगे कितना चल रही है बैटरी और हाँ वो तो स्लो हो जाती है बैटरी हाँ तो फिर भी काफ़ी चल रही है बैटरी चलो रहने दो आप मतलब ओ एस वर्जन और हार्ड डिस्क करवाएंगे आप हाँ तो हो जायेगा भाई साहब खर्चा तकरीबन बारह हजार के समथिंग आएगा आप हार्ड डिस्क बढ़वा रहे हो आप हार्ड डिस्क की छोटी ना आप बड़ी डलवा रहे हो उसमें वर्जन भी चेंज करवा रहे हो वर्जन चेंज करना तो आप जानते हो फिर उसकी सर्विसिंग पूरी होगी उसकी हाँ तो पैसे तो ज़्यादा लगेंगे फिर बाद में आना तो आपको ही पड़ेगा अब आपके मैं थोड़ी और छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो वहाँ कैसे सॉल्व करेंगे हम आप यहाँ लेके आओगे तो हम उसको हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं ना उसमें जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम और हुई उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हुई तो उसको हम यहाँ तो चेंज कर सकते हैं ना वहाँ कैसे चेंज करेंगे फिर क्या बोल रहे हो सर आप कितना दोगे हाँ हाँ ऐसा भी है हाँ हाँ आप सर्विसिंग करवा लोगे वो भी अच्छे से काम करेगा एसुस का है एच पी का है डेल का है आई पैड है मैकबुक प्रो है लेनवो का है मेरी दुकान आठ से छः रहती है आठ से छः के बाद कभी भी आ सकते हो बीच में चलो कर लेंगे पैसे की दिक्कत मतलब टेंशन मत लो आप कर लेंगे पैसे तो ठीक आ जाओ आप हैं